हँ हेलो ठीके छै अपन बोलिए हँ हँ हँ किसान छी बोलिए हँ जरूर अपना बोलबै तऽ केना नहि लेबै हँ तऽ कत्ते दिन बाद अपने फोन करलिए कहाँ रहिए इतना दिन से चलै छै मिला जुलाके ठीके ठाक चलि रहलो छै जतना होना चाही ने ओ नहि ई तऽ नहि रहै जानकारी सुनलो तऽ रहियै लेकिन जानै नहि रहियै की सब ओकरामे फायदा की सब छै

ओऽ तब ओ तऽ देखै छियै जे कि आजे चलि जेबै बैंक पता करै लए की छै की की लागै छै हुँ हँ ओ तऽ देलको रहै लेकिन वही छै कि सिलेण्डर भरबैके पैसे नहि होइ छै की कहियै सरकार तऽ दै देलकै आ लेकिन हँ

हुँ हुँ अभी तेरह सए टका भए गेलो छै हँ

ठीक छै ठीक छै रखियो ठीक